बे आं दालि ओंख्रि संदों बे संनायाव सामब्राम होयो थाव होयो ओमफ्राय सामब्राम होयो बेवहाय जिरा होफायो बे जेराव जितिया दालिया गोदौवो बावहाय मोजां गोदौहोनानै फाख खालामनानै संनाय जायो बेखौ संखानाय उनाव आरो बेनिफ्राय बे आलुजों दाउजों माबायो भाजि खालामो आरो बेखौ बिराद हालदै मस्ला होनानै संख्रि एवसे एवनानै बाव फाख खालामनानै एवनाय दोङो आरो बिनिफ्राय आरो बि सबजि लाब्रा लाब्राया खबि आलु मथर होफायो बेखौ लाब्रा बानायनाय जायो बेखौ मोजां फाख खालामनानै खांनाय जायो बि

आरो आङो सम सम हाबायाव थांनानै अमा बेदद बहुद संनो रायजो राजाफ्रा संना होयो आंनो जाय संनायखौ बिराद फाख खालामनानै होयो मथरबो होयो आलु होयो हालदै मस्ला संख्रै होजोबनाय जायो हाबायाव बेखायनो बिराद बहुद गोबाव संनानै दोननाय जायो अमा बेदरखौ बेनोसै आरो आरो बेनिफ्राय नारजिजोंबो अमा बेदरजोंबो संनानै फाख खालामनानै गोबाव संथारनानै नारजिजों भाजि खालामना होनाय जायो